हलो हा ॿुधायो हा ॿुधायो तव्हां हुन ॾींहं खां पोइ वरी फ़ोन ई न कयो फ़ोन ई न कयो हुन ॾींहं खां पोइ मां तव्हां खे उहो पहिरों ॿुधायोमांव पंज हज़ार भाड़ो मुंहिंजो पहिरों जेको भाड़ो उतिरी वियो उहो बि पंज हज़ार ई थींदो हुयो काईं तारीख़ ताईं मोकिलिंदव हा ठीकु आहे उहो ख़र्चु जेको हूंदो आहे न उहो जेको भाड़े ते घरु वठंदो आहे वो हुनखे करिणो पवंदो आहे बराबरि हा उहो तव्हांखे करिणो पवंदव हाणे मां इहा भले तव्हांजी ॻाल्हि मञा थी की तव्हां चारि हज़ार पंज सौ रुपिया चओ था ठीकु आहे उहो पर मूंखे पंजी तारीख़ जे अंदरि उहो भाड़ो पहुची वञणु खपे मूंखे जीअं तव्हां खे हुनजे लाइ फ़ोन न करिणी पए की अॼु पंजी तारीख़ थी वई आहे अञां ताईं मूं वटि भाड़ो न पहुतो आहे बाक़ी मुंहिंजे तव्हां द हुते फ्लैट वञी ॾिसी ईंदव हुन में काई तव्हां खे तकलीफ़ न थियणी आहे सत सौ स्क्वेर फीट असांजो घरु अथव बालकनी बि हुनमें सुठी तरह अथव कलर वग़ैरह बि सुठी तरह ठहियल आहे तव्हां खे हुते काई तकलीफ़ न थींदी न पाणी जी न लिफ्ट जी उहो मैंटेनेंस त काई पैसा तव्हांखे ई भरिणी आहे उहो जेको भाड़े ते रहंदो आहे मां तव्हां सां बदल थींदमि की तव्हां जेको मूंखे भाड़ो पहुचाईंदव बाक़ी मैंटेनेंस त इन में न हूंदी आहे उहो तव्हां खे अलॻि सां भरिणी पवंदव उहो मुंहिंजो सुठी तरह ठहियल आहे तव्हां खे हुन ॻाल्हि जो मुंहिंजे फ्लैट में काई तकलीफ़ कोन थींदी उहो हाणे ॾिसो तव्हां हुते रहंदव तव्हां हुनखे इस्तेमालु कंदव उहो तव्हांखे भरिणो पवंदो जेतिरी बाक़ी मूंखे ख़बर आहे त ईअं तकलीफ़ काई हुते आई कोन्हे हा टाइम सां जेको हुते टाइम सां पाणी मिलंदो आहे सुबुह जो ॿ अढाई कलाक हुते चालू हूंदो आहे मंझंदि जो बि कलाकु हलंदी नाहे शाम जो वरी तव्हां खे कलाकु ॾेढ पाणी मिलंदो आहे त हेॾी काई तकलीफ़ अॼु ताईं थी काने ज़रूरु थींदो बि कान्ह बराबरि लिफ्ट जो कोई तकलीफ़ त काने पर ॾिसो हाणे चई नथो सघिजे भाई हुननि में कुझु अगरि ख़राबी अची बि थी वञे त छह माड़ा सत माड़ा बिल्डिंग ठहियल आहे त जल्दी ठहिराए वठंदा आहिनि माना वी ईअं सम्झी हलो तव्हां ॿिनि टिनि कलाकनि जे अंदरि ठही वेंदी आहे त केॾीमहिल अगरि कुझु तकलीफ़ अचे थी त एतिरो त हिक ॿिए सां करिणो पवंदो आहे तव्हां हुते वञो गोखे वटि मुंहिंजी चाबी पई हूंदी अथव ॿुधाए छॾिजोसि छह सौ ॿ वारे जी चाबी आहे खपे मां हुनखे फ़ोन ते चई छॾींदमि की मां के माण्हू खे मोकिलिण वारी आहियां उहो तव्हां मुंहिंजो नालो चईजोसि या भले तव्हां होॾीमहिल मूंखे फ़ोन कजो मां हुनखे तव्हां मूंखां चई वठंदमि की मां मोकिलियो आहे तव्हां खे ऐं तव्हां खे चाबी ॾींदव तव्हां सां हू साण हलंदव तव्हां खे हली करे चङी तरह सभु खोले करे ॾेखारींदव किथे छा ऐं पाणी कीअं टंकी वग़ैरह किथे लॻल आहे सभु तव्हां खे चङी तरह ॿुधाईंदो पोइ तव्हां वापसि ॾिसी करे वरी चाबी हुन गोखे ॾेई छॾिजो जी बिल्कुलु बिल्कुलु महिरबानी